बर' रावा बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन राव बांलाफोरजों सोमोन्दो दङ मानो होनोब्ला जोंनि बर'फोरा गोदो बांला रावजोंसो लेखा फरायजेनदोंमोन बेबादिनो बांला रावजोंनो जोंनि बर'फोरा खन्थाइ रायथाइफोरखौबो लिरदों दा बेफोरखौनो बाहायबोनानै बिसोरो बांला रावजोंबो बर' रावजोंबो खन्थाइ रायथाइ लिरबोदों बे बेबादिनो सोदोबफ्राबो जेरै रसगल्ला बायदिसिना सोदोबफ्राबो बेदिनो बांला रावजोंबो जानानै फैबाय दा बेफोरखौ जोङो बाहायो आरो